ہیلو ہیلو وعلیکم السلام جی میں آپ کا نیوٹریشن بول رہا ہوں جی آپ اچھا تو تو سب سے پہ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈائبٹیز میں ہمارا کھانا پینا ڈائریکٹلی ہماری شوگر شوگر لیول پہ اثر ڈالتا ہے لیکن اگر اگر ہم اپنی ڈائٹ اور لائف اسٹائل ٹھیک رکھیں تو شوگر کنٹرول بالکل ممکن ہے تو میں آپ کو کچھ بیسک چیزیں بتاؤں گا جو روزانہ زندگی میں آپ فالو کر سکیں گی اس سے کافی فرق پڑے گا جی جی جی تو سب سے پہلے کیا کھا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو تھوڑا فائبر رچ کھانے کھانے ہیں جیسے کہ دلیا ہو گیا آپ کی براؤن بریڈ ہو گئی یہ ساری چیزیں شوگر کو دھیرے دھیرے بڑھاتے ہیں اس سے آپ کو اینرجی بھی ملتی رہے گی اور شوگر کنٹرول میں بھی رہتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ہر دن کم از کم دو سے تین دفعہ سبزی کا استعمال کریں خاص کر ہری سبزیاں کھانی ہیں آپ کوئی ہری سبزی کھاتی ہیں تو آپ کو ہری سبزیاں کھانی ہیں جیسے کہ پالک میٹھی ہو گئی ترئی ہو گئی تو یہ سب ڈائبٹیز کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو روز اپنے کھانے میں تھوڑا پروٹین کی بڑھوتی بھی کرنی ہے جیسے کہ آپ روز انڈا کھائیں تھوڑا بہت مرغا کھائیں یا پھر مچھلی کھائیں تو یہ سب آپ کی باڈی کو کافی اسٹرونگ بناتے ہیں اور بھوک بھی دیر تک نہیں لگتی جی اور پا اگر آپ انڈا نہیں کھاتی ہیں آپ اس کی جگہ آپ کو دیکھیے مین یہ ہے کہ آپ کو پروٹین لینا ہے تو پروٹین انڈے کے سوائے پھر آپ چکن کھا سکتی ہیں چکن کے سوائے آپ دالیں کھا سکتی ہیں آپ فش کھا سکتی ہیں جی جی جی اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں دن میں کم از کم آٹھ گلاس پانی پینے کی کوشش کریں اب میں آپ کو کچھ وہ باتیں بتا دیتا ہوں کہ جو چیزیں ڈائبٹیز میں آپ کو بالکل نہیں کرنی چاہئے نہیں کھانی چاہئیں جیسے کہ آپ کو میٹھا تو بالکل چھوڑنا پڑے گا جی اور وائٹ بریڈ جو ہوتی ہے جو ہم روز مرہ اپنے ناشتے میں کھاتے ہیں تو وہ وائٹ بریڈ آپ کو نہیں کھانی ہے کیونکہ یہ ریفائن کاربز ہوتے ہیں اور اس سے بلڈ شوگر لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور کوشش کریں کہ باہر کے جو بسکٹ ہوتے ہیں اور جو جوس ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ بالکل نہیں کھائیں باقی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے میلس کا ٹائم آپ فکس رکھ لیں بھوک لگنے کا انتظار مت کریں کہ ہر آپ کا ہر دن ایک فکس ٹائم ہونا چاہیے کہ میں اس ٹائم پہ لنچ کروں لنچ کرنا ہے اور اس ٹائم مجھے رات کا کھانا کھانا ہے تو ایک وہ ٹائم فکس ہونا چاہیے اور ہر ہفتے یا دس دن میں ایک دفعہ بلڈ شوگر چیک ضرور کریں جی جی جی اور آپ کو اور کوئی کچھ اور آپ جاننا چاہیں گے اور کچھ سوال ہے آپ کے جی آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ روز یہ سمجھ لیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیئیں ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ ہی پانی پئیں آپ کوشش یہ کریں کہ صبح اٹھ کے آپ نے ایک گلاس پی لیا اس کے علاوہ جب آپ کچھ کام وام آپ نے کریں دن بھر میں تو آپ تھوڑا تھوڑا ایک بوٹل آتی ہے جس کے اندر آپ ایک سپ ڈال سکتی ہیں پھر آپ اس سے ہلکے ہلکے سپ کر کے پئیں جس سے آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ نے بہت زیادہ پانی پیا ہے لیکن پانی پینا کافی ضروری ہے جی تو جی تو بس آپ یہ سب باتوں کا خیال رکھیے رکھیں گی تو آپ کی ہیلتھ پر فوکس رہے گا اور انشا اللہ اللہ آپ کی مد کرے گا اور باقی کوئی ڈاؤٹ ہوگا آپ کو تو آپ مجھے بالکل رابطہ کریے گا انشاء اللہ چلیے ٹھیک ہے خیال رکھیے اللہ حافظ